जय झूलेलाल मां इहो चवण थी चाहियां की असांजे इंडिया एकोनॉमी कुझु सालनि खां ॾाढी वधी रही आहे ॾाढी अ वधी आहे ॾाढी सुठी गाल्हि आहे ऐं हिनजो इहो फ़ाइदो आहे की असांजे नौजवाननि खे नौकरियूं जा रोज़गार ॾाढा खुली रहिया आहिनि नया नया वापारु अची रहिया आहिनि ऐं हिनसां असांजे नौजवाननि खे कमु मिली रहियो आहे ऐं आई टी जेको सेक्टर आहे मां ॾिसां थी की इन में एॾो वधाव अची वियो आहे की जेके बि अॼुकल्ह ॿार पढ़ाई पूरी करण खां पोइ आई टी जो खणनि था कोर्स हुननि खे जेकी नौकरियूं मिली रहियूं आहिनि हुन जी पघारूं ॾाढियूं सुठियूं आहिनि भेंट में जेके ॿिया ॿार करे रहिया आहिनि कोर्स हुननि जी भेंट में मुंहिंजे हिसाब सां सभु सां हीअं लॻे थो हुननि जी ग्रोथ आई टी वारनि जे वधीक आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं अॼुकल्ह त इंटरनेट बैंकिंग ॾाढो हली रहियो आहे घरु वेठे असांजे सभु कमुकारु थियनि ता जीअं असां घर जूं गृहणियूं हर घड़ी बैंक न वञी सघंदा आहियूं नंढी नंढी ॻाल्हियुनि जे लाइ पासबुक थे करण जे लाइ कुझु बि त उहो घरु वेठे थी रहियो आहे ऐं जीअं मुंहिंजो कमु आहे मुंहिंजो टिफिन सर्विस जो कमु आहे त जीपे एॾो सुठो सिस्टम निकिरी चुको आहे की मुंहिंजा कस्टमर मूंखे मुंहिंजा ग्राहक मां टिफिन हुननि खे घरु वेठे पहुचायांती त उहो मूंखे जीपे करे मुंहिंजी पेमेंट मूंखे घरु वेठे पहुचाइणु था जीअं मां जेको सीधो वठंदी आहियां पंहिंजे कम जे लाइ त उनजी पेमेंट मां हुननि खे जीपे करे सघां थी त इहा ॾाढी सहूलियत सुठी आहे